अपनी तस्वीर अपने फोटो को हम विभिन्न प्रकार के एप्प्स के माध्यम से आ एडिटिंग कर सकते हैं जिसमें हम प्रमुख रूप से जो पिकआर्ट हुआ उस पिकआर्ट के माध्यम से हम अपनी तस्वीर को पिकआर्ट पर ले जाकर उसको हम एडिट कर सकते हैं एडिट करने के साथ में हम उसको ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं सांथ ही उसमें विभिन्न प्रकार के कलर्स भी उसमें हम डाल सकते हैं हैं इसके साथ में वीएसकोप और पिक्सल्स और पिकआर्ट ऐसे विभिन्न प्रकार के जो शॉफ्टवेयर हैं उन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से और उन सॉफ्टवेयरों के माध्यम से हम अपनी तस्वीर को औ मतलब कुस देखा जाए तो खूबसूरत बना सकते हैं और जैसे उसमें आसपास जो दूसरी चीजें जो आती हैं अपने फोटो के साथ में उनको हम हटा सकते हें इसके साथ में हम जो विभिन्न प्रकार के इमोजी वगैरह भी उसमें हम डाल सकते हें और ऐसे करके हम अपने जो तस्वीर है उसको हम खूबसूरत बनाकर अपने जो गैलरी वगैरह हैं उसमें हम संजोकर रख सकते हैं जिससे कि हम आने वाले समय में हम आने वाले समय कि तस्वीर से उसको मैच करते हैं और हम अपनी जो चेहरे कि जो खूबसूरती वगैरह है उसमें विभिन्न प्रकार के बदलाव हम उस विभिन्न प्रकार के एप्प्स के माध्यम से उस तस्वीर में हम कर सकते हैं जिससे कि वो तस्वीर एक अच्छा रूप ले ले सकती है और देखने पर अच्छा लगे जैसे कि बहुत सारी तस्वीर में अपने फैस पर कलर ब्लेक रहता है और अपन उस पिकआर्ट के माध्यम से उसको आ उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के ग्लो वगैरह भी डाल करके उसको सुन्दर बना सकते हैं